हांव तुमचें गिरायक देविता खुळे आनी ह्याच आयडी वेल्यान हांवें तुमच्या वेबसायटीचेर एक नोवेल एक कादंबरी आसा ती हांवेंन मागयल्ली आनी ती कादंबरी म्हाका वेळाच्या पयलीं पावली तशेंच हांवेंन ती आतां वाचुनीय पयली वाचल्या उपरांत हांवें तुमकां तेचेर प्रतिक्रिया दिवपा खातीर हांगा हांव तुमकां धाडटा ही प्रतिक्रिया धाडटा म्हजी तर कादंबरीचें नांव आसलेलें कार्मेलीन आनी ती दामोदर मावज्यान बरयलेली आनी कोंकणीची ती कादंबरी एक फामाद कादंबरी म्हणून हांवें तुमच्या वेबसायटीचेर ती पळयली आनी ती हांवेंन मागयली खरेंच ती बऱ्या परिस्थितींत म्हज्या कडेन पावली म्हणल्यार बरें तुमी एक वयर एक कार्डबोर्डाचें एक बॉक्स घातलेलें तेज्या भितर आनीक बरें बबल रॅप बी करून तुमी धाडलेलें ताका लागून तें खंयच अशें सुद्दां बेश्टें हांगा थंय उडयली म्हळ्या तुमची धाडटना डिलीवरी करतना तरी सुद्दां तेका चेंप पडूंक ना खंयच ताका कांयच मात लेगीत लागूंक ना आनीक तशीच ती म्हणल्या तश्या जशी हांवें वेबसायटीर पळयल्ली तशाक तश्शी ती म्हजे कडेन पावली आनीक खरेंच ती म्हाका उपेगी पडली कारण म्हाका ती परिक्षे खातीर जाय आसलेली आनी परिक्षेक धा दीस सुमार आसतनाच तुमची पावली जी दोन दीस आसतना पावपाची आसलली खरी तुमी तारीक दाखयलली ती ताका लागून म्हाका फायदो जालो म्हाका बरें तरेन ती वाचपाक मेळ्ळी आनी वाचून मागीर म्हाका तें परिक्षेन ती बरोवपाकय मेळ्ळी तर तुमकां खरेंच देव बरें करूं कारण तुमी खूब अशें बेगिना बेगीन तुमी ती म्हजे कडेन पावयली आनी तशीच आनी ती बऱ्या परिस्थितींत पावयली आनी तुमच्या हेजेर कांय अशी बरें बरें तुमी कादंबरी आसात ती घालतात आनी ताका लागून म्हाका तुमची जी पय कादंबरीची ती वेबसायट आसा वेबसायट आसा ती आवडटा आनिकूय फुडें हांव तुमच्या कडल्यान अशी कादंबरी मागयत रावतलें आनी देव बरें करूं